गिहरु मिठा संबोसा टिकड़ियूं पतीशो सोन पतीशो वड़ो सोन वड़ो काजू कतली सोन थाल पलंग टोल टोशा मेसू नुक्ती सिङर नारेल जी मिठाई सिङर जी मिठाई